हून जि'यां गल्ल ऐ कुसै दा खाना पसंद होने दी ते ते खाना पसंद तोई करदा ऐ अते अगर ओह् चांह्दा कि तुसें किस तरीके कन्नै खाना बनाया ऐ ते जियां खाना बड़े लोक अच्छा पसंद करदे न ते बनाने दा केह् तरीका ऐ ते उस तरीके दिक्खा जा ते खाना बनाने आस्तै पैह्ले साफ सुथरा कि बनै सेही ऐ कि अपने आप गी साफ सुथरा तुस रखगे ते अग्गै खाना बी इन्ना साफ सुथरा बनना ते इक साफ सुथरी सब्जी बनाने आस्तै असें जि'यां तेल चाहिदा ऐ जां कोई अच्छा मसाले बगैरा होई गे जि'यां टमाटर बगैरा होई आ जि'यां प्याज चाहिदा हल्दी मिर्ची होई आ ते नमक होई आ ते इस तरीके दा समान जेह्ड़ा होना चाहिदा ते फ्ही उसी बनाने आस्तै ते सारे कोला पैह्ले जियां असें गी प्याज चीरियै रक्खना ते जेल्लै प्याज असें चिरियै रक्खना ऐ ते भी ओह्दे कन्नै जरूरत पेई जंदी टमाटर दी बी क्योंकि टमाटर जेल्लै जेल्लै बिच सब्जी दे होऐ ते उस दे बाद शैल होी जंदा ते ओह्दे कारण गै असें टमाटर बी चीरियै रक्खना ऐ अते टमाटर चीरियै रक्खना ऐ ते भी तेल शैल कढाई दे बिच ते जेल्लै साढ़ा तेल गर्म ते भी असें जीरा पाई लेआ तो जल्लै थोह्ड़ा जीरा असें बिच पाया अते फ्ही असें कन्नै गै प्याज पाई ओड़ना होंदा ऐ भी प्याज भुन्नने ई दो तिन मिंट ते लगदे न ते प्याज भुन्नने दे बाद बिच फ्ही कन्नै गै असें टमाटर पाई उड़ने जेल्लै टमाटर बिच पाए अते टमाटर बेि पाए ते फ्ही अस ओह्दे च थोह्ड़ा नमक पाना ऐ नमक पाने दे बाद टमाटर ऐ टमाटर जेह्ड़ा लिस्सी जंदा ऐ अते टमाटर अपना जेह्ड़ा खट्टा कन्नै ओह् थोह्ड़ा घट्ट होई जंदा अते फ्ही बाकी तरह् दे मसाले पाने बिच मसाले पाइयै जि'यां गर्म मसाला होई ऐ अते धनिया पौडर होई आ सौंफ पौडर होई आ एह् पाना ऐ ते एह् पाना ऐ भुन्नने दे बावजूद तुस ओह्दे च कोई बी सब्जी बनाई सकदे ओ मसाला जेह्ड़ा में ते मसाला बनाना दे बाद च तुस बिच बोआइल करियै तुस बिच आलू पाई सकदे ओ जां पनीर कड्ढियै पाई सकदे जां तुस जियां गोभी दी सब्जी होई गोई पा गोभी होई अते इस तरीके दी कोई बी सब्जी कड़म होई आ ओह् बी पाई सकदे ओ ते मसाला सेम गै रौहना सब्जी अलग अलग जेह्ड़ी सब्जी तुस पसंद करदे ओ अते उ'ऐ टेस्टी बनी ते अगर पनीर पाना ते ओह्दे आस्तै डेढ दौ सौ ग्राम पनीर पाई सकदे अते अदे डेढ दो सौ ग्रांम पनीर सब्जी दे बिच इक टमाटर अते इक इक दो प्याज बत्हेरा होंदा ऐ बत्हेरा होंदा ऐ अते ओह् पाइयै अदे तुस ओह्दे बिच पनीर डेढ दो सौ ग्रांम पनीर पाई सकदे ओह् ते पनीर पाने दे बाद बिच मसाले ओह्दे च थोह्ड़ा पानी पाइयै अदे उसी शैल तरके दा तिन चार मिंट पंज मिंट बोआइल करियै फ्ही नमक जेह्ड़ा स्वाद अनुसार जेह्ड़ा पैह्ले पाए दा होना टमाटर दे बिच ते उसी तुस टेस्ट कर सकदे ओ ते दिक्खो जी सब्जी दा जेह्ड़ा टेस्ट औंदा ऐ ओह् बोआइल करने दे उप्पर ई होंदा ऐ अते उसी बोआइल करियै तुस ओह्दा टेस्ट करी सकदे ओ सब्जी जेह्ड़ी बड़ी अच्छी बनोग अते सारें गी पसंद औनी तुसें गी ते पसंद औनी गै औनी क्योंकि तुसें ते बनाई दी होनी ऐ पर जि'यां तुंदे कोई गैस्ट होई ए जां कोई यार दोस्त होई ए अते जां कोई घरै दे मैम्बर होई ए उ'नेंगी बड़ी मती मती जेह्ड़ी ऐ उ'नेंगी पसंद औनी सब्जी ते सब्जी बनाने दा इ'यो तरीका ऐ ते जां अगर तुस आलू दी सब्जी बनाना चांह्दे ओ अते मसाला जेह्ड़ा बने दा होना सेम जि'यां में तुसेंई दस्सेआ उस तरीके दा मसाला बनाइयै गै ते ओह्दे बिच तुस तिन जां चार जां जेह्ड़े आलू न ओह् बोआइल करियै बोआइल करियै ते पीस करियै ते पीस करियै ते ओह् बी तुसें उस्सै प्रकार कन्नै ओह्दे बिच पाने अते ओह्दे बिच पाने बाद बिच मसाले दे बिच तुसें थोह्ड़ा पानी पाना अते जां तुस आलू दी सब्जी दे बिच थोह्ड़ा देहीं बी पाई सकदियां देहींं पाने बाद बिच ओह् सब्जी कढ़ी बनी जंदी ऐ अते जेल्लै ओह देहीं पाने दे बाद बिच फ्ही आलू भी बड़े लोकें ई पसंद औंदे न ओह् थोह्ड़े खट्टे खट्टे होई जंदे न अते ओह् बी बड़े अच्छे तरीके दे बनदे न अते इस कारण तुस कोई बी सब्जी जेह्ड़ी जिस तरीके कन्नै बनाई सकदे ओ अते सारें गी पसंद औनी मती मती पसंद औनी धन्यवाद